हँ बोल कहलिऔ घु घुमै ले आएल छिए हँ कहाँ कहाँ कोना कोना कि सब होइ छै खेतीबाड़ी बढ़िआँसे होइ छौ ने हँ

हँ ठीक छै हँ देखै सुनै अएली हँ ओहीसे अएलिए घुमै फिरै ले देखै सुनै ले हँ हँ सब उपजा ठिकठाकसे होइ छौ ने सब खेतीबाड़ी सब सबचीजके सही सहीसे भए रहल छै ने ठीक छै पेड़ पौधा हँ फड़ै उड़ै छै ने सहीसे फल फूल आम आओर हँ आम कटहर लिच्ची लताम झिङ्गा झिङ्गुली सबजी साग

ईसब खरीद बिक्री करै रहिए ठीक छै ठीक छै